हँ स्टॉप तऽ कहलहुँ तऽ जे बड्ड सुन्दर लेकिन स्टॉपके गड़बड़ीयो आब कहि कऽ सुनाबै छी धधरा आब होइए आब बढ़िआसँ नहि चलैए तऽ इएह बात नीक नहि यऽ